हैलो रेखा जी बोल्ला नीं आं तुसें ब्यूटीपार्लर में सुनेआ तुसें ब्यूटीपार्लर दा कम्म होंदा ऐ में बी ब्यूटीपार्लर दा कम्म सटार्ट करना चाहन्नीं तुस मिगी थोह्ड़ा सनागे ब्यूटीपार्लर दे बारे बिच्च अच्छा अगर अस अपने बालें बगैरा च सब किश करागे तां न्हाड़ै बाद बालें गी किश नुक्सान ते नीं होगा ना अच्छा नेईं में सुने दा ऐ कि लोक आखदे न कि अगर तुस इन्ना ब्यूटीपार्लर जाह्गे तुंदी स्किन खराब होई जाानी बाल खराब होई जाने ऐसा किश मतलब

अच्छा चलो ठीक ऐ में सिर्फ 'इ'यै पूछन ऐ तुं'दे कोला शुक्रिया